हांये फाटीं ऑनलायन एक फॉन मागयिल्लो तो जेन्ना घरा पावलो तेन्ना म्हाका सामको आश्चर्यचकीत करून सोडलो हांवे चितलेलें तेच्या पेक्षां खूब पटीन चड बरो फॉन आसा तो म्हाका एकदम सवाय पडलो हांव म्हाजे जे वांगडी आसात तेंकांय होच फॉन घे म्हणटलो कारण जे सद्द्या बाजरांत फॉन आसात ते पंचवीस सव्वीस हजारांक आसात ते ते जे सुविधा दितात तेच्या पेक्षां हो फॉन घेतलेलो बरो कारण हो फॉन सुद्दां तेच सुविधा दिता जे पंचवीस सव्वीस हजारांक फॉन आसात ते आनी म्हज्या घरा कडच्यानूय कडे म्हाज्या घरच्यां कडेन उलोवपाक म्हाका खूब सवय जाल्या फॉन वयल्यान हांव जाल्यार सगळ्यांक म्हणटलो की होच फॉन घेवचो कारण बाजारांत ह्या किंमतीचेर ह्या फॉना सारको आनी खंयचोच फोन ना